ہلو كيا يہ عبدالرحمٰن پھول بيچنے والا ہے ميں ايک مٹھى بھر چميلى كے پھول خريدنا چاہتا ہوں كيا آپ مجھے بتا سكتے ہيں كہ اس كى قيمت كتنى ہے عبدالرحمٰن تو ميں ديكھتتا ہوں خوشبو واقعى اس كے قابل ہے ليكن قيمت ميرے ليے بہت زيادہ ہے كيا آپ مجھے كوئى چھوٹى سى رعايت دينے پر غور كر سكتے ہيں عبدالرحمٰن يہ معقول لگتا ہے ميرى درخواست كو پورا كرنے كے ليے آپ كا شکريہ بہت اچھے عبد الرحمٰن ميں آپ کو ان کو ان کے پہچاننے کى انتظار كروں گا پہنچانے كا رعايت كے ليے بھى ايک بار پھر شكريہ آپ بھى عبدالرحمٰن آگے خداحافظ